हाँ हम कृषि से सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ या ऋण के बारे में आपको बता सकते हैं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना जैसे कि के वाई सी किसान क्रेडिट कार्ड इसके द्वारा किसान अपनी भूमि के लिए बैंक से कुछ पैसे या ऋण ले सकता है और उसका निश्चित टाइम देकर उसको चुका भी सकता सकता है यह वाई सी बहुत ही अच्छी होती है यह हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है और अधिकतर किसानों ने कृषि के लिए सरकार से लाभ या ऋण भी लिए हैं और उनका ब्याज भी भरते हैं और किसानो को इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है अधिकतर किसानों ने वाई सी का यूज किया है और कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसके द्वारा हमें और हम किसान परिवार को बहुत ही लाभ हुआ है हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऐसी योजना चलाएं जिनसे हमको और किसानो को लाभ हो और बैंक से ऋण भी ले सकते हैं